लैथोमायाव जेब्ला ना हमनानै लायनो थाङो अब्ला ना हमनानै लायग्राफ्रा नावजों थाङो नावजों थांनानै बिसोरो दफा दफा थाङो थांनानै गावसोरजों लोगोसे जे लाङो जेजों सारनानै बिसोरो नाखौ लैथोनिफ्राय बोखांनानै लाबोयो बोखांनानै लाबोनानै बिसोरो बिदिनो सानसे गाहाम सारो सारनानै फुंनिफ्राय सारनानै बेलासिसिम सारो लैथोमा गेजेर गेजेर बा लैथोमा जिं जिं बा बबेबा दैयाव सारनानै बिसोरो नाखौ लाबोयो आरो लाबोनानै गावसिनि दाफानिफ्राय सोरबा सासेआ बिखौ हाथाय बाजाराव फानहैयो बा गावसोरनो सारनानै लाबोनानै गुबुन बेफारिनो फानहरो फानहरनानै बेफारिफ्रा अब्ला बिसोरनि नाखौ बायनानै गुबुन गुबुन दाब दाब हाथायसालिफ्राव फाननाय जायो आरो बिदिनो सागोरनिफ्राय सारखांनानै बिसोरो लाबोयो आरो बिदिनो साखाथि फाखाथि गोबां ओ ना हाथाय बाजार दङ जेरै कलकाटा आरो जोंनि ओनसोलफ्राव बुंनो थाङोब्ला ओरै बेंथलावबो एसे ना मोननाय जायो बिमा दैलामफोरनिफ्राय लाबोयो दा जोंनि बिमा दैलामा लैथो नङा अब्लाबो बेनिफ्राय बोखांनानै फानफैनाय जायो बिदिनो ना हमग्रा मानसिफ्रा नावजों थाङो नावजों थांनानै जे लाफानानै जेजों ना सारहैयो सारनानै बिसोरो गोबां बिदिनो नाखौ हमनानै लाबोयो गुबुन ना गुबुन गुबुन रोखोमनि गेदेर फिसा नाखौ बिसोरो लाबोयो आरो लाबोनानै बिसोरो पुआ एक्स किजि बिदिनो गोबां हाथायफ्राव फानफैयो फाननानै बिखौ पाब्लिकफ्रा बायो आरो बायनानै दा बायनानै बिसोरबो जायो बिदिनो कलकाटायावल' नङा गोबां बिदिनो लैथो दङ लैथोफ्राव ना सारग्राफ्रा सारनानै लायो लायनानै बिदिनो ना सारनायजों लोगोसे बिसोरो नाखौ फाननानै बिदिनो फालांगि खालामो बिजिनेस बायदि खालामो सामफ्रोमबोनि थाखाय देलि बिसोरो सारनो सारनानै हाथायफ्राव बा सोरबा बेफारि बायग्रानो बा बहाबा कनटेक्ट लानानै बिसोरो सारनानै हरो दा बिदिनो सारना लाबोनानै साखाथि फाखाथि बिसोरो बेफोरखौ रानो साखाथि फाखाथि राननानै बिसोरो बे नाखौहाय बेफारिफोरनो हरनानै बेफारिफोरा गोबां बिदिनो हाथाय गिदिर गिदिराव फाननाय जायो आरो